नमस्ते क्या आप फलवाली बोल रही हैं जी हमारे घर में भी थोड़ा भण्डारा है और पूजा ऊजा का समान है तो हमें फल चाहिए था करीबन पाँच पाँच दर्जन केला तीन किलो सेब पपीता और खरबूजा उरबूजा अच्छा अच्छा वाला दीजिए अच्छा वाला चाहिए हमको हाँ हाँ पपीता सेब पपीता करीबन चार किलो हो चार किलो हो और पाँच किलो सेब हो

अनार दो किलो अच्छा नहीं दो किलो अच्छा हाँ चल और कुछ नहीं तो कितना होगा नहीं देंगे नकद देंगे तो इसमें कुछ कम कुछ कम ज़्यादा

चलिए

हाँ चलिए

केला किस क्या रेन्ज है मतलब क्या कितने में है

अस्सी वाला पचास में अस्सी वाला पचास में कर दीजिए

तरबूजा कहाँ खरबूजा था नब्बे में कुछ कम नहीं होगा नमस्ते